मिकी अगर जिंदगी च कुतै बाह्र जाने दा मौ्का थ्होग ते में मालदीप च जाना चाह्न्नीं आं क्योंकि उत्थूं दी जेह्की बीचज न ओह् बड़ी ज्यादा प्यारी लगदी न मिगी बड़ी ज्यादा अपनी तरफ अटरैक्ट करदी न उत्थै इन्ना शैल नीला नीला पानी इन्नी शैल नेचर दी जेह्की कुदरत दी सारी बनावट इन्नी शैल मतलब ओह् कन्नै उत्थै अ'ऊं इस गल्ला बी जाना चाहिना हा क्योंकि उत्थै जाने आस्तै इंडयनस गी कोई बिजा नेई चाहिदा होंदा है ते मिकी अगर दुनियां च कुते बाहर जाने दा मोका थोह्ग इक ते में मालदीप जाना ते कियां की मीं उत्थे दी नेचरुल बियूटी बडी अटरैक्ट करदी ऐ दूआ में हां दूआ में केदार नाथ जाना चाह्न्नी आं कि'यां के अ'ऊं शिवजी दी बड़ी बड्डी भक्त आं में जेह्की ऐ उत्थै जाइयै उत्थै बड़ा ज्यादा मतलब आखदे नेह् के दिलै गी सकून थ्होंदा उत्थै जाना चाह्न्नी आं इक बारी जिंदगी च ते कि'यां कि उत्थै ते बैसे जेह्के कपाट न मंदर दे ओह् सर्दियें च बंद गै होंदे न क्योंकि उत्थै बड़ी ज्यादा बर्फ होंदी ऐ ते इक बारी उत्थै ओह् बी आया हा ते इक बारी फ्लड बी आया हा ते उत्थै दे लोकें दी बड़ी बुरी हालत होई बट उत्थै दी गवर्नमैंट उत्थै दे लोकें मिलियै उसी रिकबरी कीती ही ते हून जेह्का ऐ उत्थै बड़ी ज्यादा प्ही और ज्यादा डिबैलप्मैंट होई दी ते मिगी अगर जिंदगी च कुतै जाने दा मौका थ्होग ते में केदार नाथ जाना चाह्गी कन्नै मालदीब जाना चाहगी कि'यां कि एह् दौं चीज़ां न जेकियां एह् मिगी बड़ी शैल लगदियां न ते में इत्थै गै जाना चाहगी